हमारे गाँव में तो बहुत सारा सा दुकान आते हैं जैसे हुआ सब्ज़ी का दुकान सब्ज़ी का दुकान हो गया फल फूल का दुकान हो गया फल फूल का दुकान और दूध भी मिलता है मिठाई भी मिलता है बहुत सारा दुकान है जैसे में आ गया जो सेब संतरा अंगूर यह सब मिलता है उसका बाद हो गया किराना दुकान किराना दुकान भी है दूध भी है दूध भी मिलता है मिठाई का भी दुकान है बहुत सारा कारपेंटर का भी होता है बहुत सारा दुकान सा जो है जो हमारे गाँव में है इसके बाद जैसे कपड़ा भी दुकान होता है गाँव में कपड़ा भी दुकान होता है गाँव में उसके बाद कि कहता है जो किराना दुकान भी होता है किराना दुकान भी मिठाई दुकान भी होता है दुकान होटल भी होता है बहुत सारा दुकान होता है हमारे गाँव में जैसे चल रहा है सभी दुकान खुल रहा है कितना आदमी खोल रहा है और बेच भी रहा है हम लोग खरीद भी रहे हैं जैसे खाने वाला चीज़ हुआ फल फूल खाते हैं खरीद कर दूध भी खरीदते हैं उसका भी दुकान है मिठाई का भी दुकान है मिठाई उठाई खरीद कर खाते हैं उसके बाद कपड़ा का दुकान है कपड़ा भी खरीदते हैं और पहनते हैं